बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे टास्क जीवन में मिले हैं और मैंने उसे एक लक्ष्य की तरह एक टास्क की तरह पूरा किया है और मेहनत करी है जैसे कि मैं न शादी के बाद मैंने एम एच डब्लू किया है बच्चे को सम्भालते हुए उसके बाद मैंने अपना एन जी ओ चलाया है और एन जी ओ भी आज परिवार सम्भालकर मैं अपना एन जी ओ चला रही हूँ महिला और बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और एक टास्क है मेरा कि उन बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना है वह निश्चित ही बच्चा नेशनल खेल कर आया है और मेरा टास्क आज पूरा हुआ है धन्यवाद